मिगी रुट्टी बनाने दा बी बड़ा शौंक निक्की होंदी गै ही में ते में आक्खां में रुट्टी बनानी रुट्टी बनाने च मिगी इ'यां बक्खरी बक्खरियां चीजां जि'यां होई गेआ साग बनाओ शैल चुनी चानियै साग आन्नो साग बनाओ निक्के होंदे गै अपनी मां गी दिक्खना उ'नें जिल्लै चुनियै आन्नना ते उ'नें बनाना दिक्खदे रौह्ना चाऽ कन्नै फिर आपै बी कदें निक्के होंदे लग्गी पौना कोई अग्गें पिच्छें जाना ते बड़ा चाऽ औना भला अज्ज रसोई में साफ करां रसोई जेइयै शैल करियै रुटी राटी बनांऽ पाइयै देनी अस सारा टब्बर कट्ठे रौंह्दे हे अपने ताए हे चाचे हे सारे आखना लै अज्ज तू बनाऽ चाएं चाएं उनें आखना तू बनान्नी ऐ तूं फुलके शैल बनाई लैन्नी ऐ तू सब्जी शैल बनाई लैन्नी ऐ में बनानी सब्जी सुब्जी बड़े चाऽ कन्नै पाइयै देनी सारें गी सारें आखना बड़ी शैल रुट्टी बनांदी ऐ एह् अहें ते फिर उ'नें मिगी इ'यां पसेरी पसूरियै मेरे कोला रुट्टी बनवाई लैनी में बनानी फिर उ'नें सारें खानी आखना बड़ी शैल बनांदी ऐ फिर में जि'यां जि'यां बड्डी होंदी गेई होर होर शौंक बधदे गे कदें में समझो दम आलू बनाने में छोले बनाने स्कूल लग्गी स्कूल जेइयै कदें रुट्टी लेइयै जाना में जेल्लै ते उ'नें पुच्छना कु'न्नै बनाई रुट्टी तेरी में आक्खना में आपै बनाअइयै आई रुट्टी आपै समझो शैल चाऽ कन्नै बनाइयै लेनी में स्कूल जेइयै अपनियै जित्थै लग्गी दी ही मैडम में ते भला अपनियै में स्हेलियें गी खलानी कन्नै जेहडियां लग्गी दियां प्रिंसिपल हे साढ़े ओह् बड़े खुश होंदे हे तू चने बनाइयै आह्ननी चने बड़े शैल होंदे चने बनाने चने बिच्च किन्ना किश पौंदा ऐ कुदै थोम पा कुदै प्याय पा कुदै अदरक पा टमाटर पा हून टिक्की मसाला दूआ गर्म मसाला पाओ ते शैल समझो सुआद होना फिर में जेल्लै ब्होइयै आई ते इत्थै सोह्रै घर आइयै ते मिगी इ'यां बिलकुल निं लग्गेआ भला हां में सोह्रै आई दी आं में कुदै कोला पुच्छां जेहड़ी चीज पर मन करना मेरे घर आह्ले ने आखना एह् चीज बनाऽ ते बनाई देनी ते खुश होइयै खाई लेना मेरी जठानी ने बी आक्खना भाई हां अज्ज तू गै बनाऽ रुट्टी तू गै बनानी ऐ में कदें दम आलू बना कदें मिट्ठे चीजै र मन करना कदें कड़ाह् बनाना कड़ाह् बिच्च समझो शैल अपने सारे ड्राई फ्रूट पाने अपने गरियां गुरियां पाइयै बदाम छुआरे पाओ शैल भुन्नो भान्नो ते शैल बनी जंदी समझो शैल बनाना फिर में करेले बनाने करेले सारे आखना तू बड़े शैल करेले बनानी ऐं उ'नेंगी पैह्ले समझो शैल उ'नेंगी में फ्राई करना फ्राई करियै उंदे च शैल मसाला मसूला भुन्नियै मसाले ई बी शैल भुन्नी भुन्नियै ते फिर ओहदे बिच्च पाने ओह् शैल बनाने भिंडियां कदें में कि'यां कदें कट्टियै बनाई लैन्ने कंदे गोल कट्टियै कदें लम्बियां कट्टियै कदें बिच्च भरियै मसाले आह्लियां उ'आं बनाई लैनियां हून जि'यां शिमला मरच ऐ शिमला मरच बी बड़ी स्हाबै दी बनदी कदें इ'यां कट्टियै बनाई लेऔ कदें भरियै बनाई लेऔ समझो ते ओह् बी बनानियां जो मन मिट्ठे चौल बनाने में मिट्ठे चौल बनाए समझो ते ओह् बी सारें आखना बड़े सुआद इक मिट्ठे चौल बनांदे बनांदे किन्ना किश बिच्च करने पौंदा ऐ कदें एह्दे च हून समझो ड्राई फ्रूट पाई पूइयै ते शैल बनाना फिर सारे आक्खना तू ओह् कर बन उ'ऐ बड्डा कद्दू बनाऽ मिट्ठा ओह् बनाना मिट्ठा कद्दू उस्सी बी पैह्लें भुन्नो फिर ओह्दे च पाओ दुद्ध च बनाओ कदें कि'यां गजरेला एह् ऐ सारे जदूं में रुट्टी बन्नानी सारे मेरे बच्चे न ते हून बच्चे स्कूल जंदे उ'नें गी टिफन पाइयै देना सबेरे अपने दोस्तें गी खलांदे जाइयै जां कुडियां न अपनी स्हेलियें गी खलांदियां ओह सारे आखदे तेरी मम्मा रुट्टी बड़ी शैल बनांदी फिर मी होर चाऽ औंदा भला हां में अपने बच्चें गी शैल शैल बनाइयै बी देआं शैल उ'नेंगी रोजा दी बक्खरी बक्खरियां चीजां बनाई बनाई देनियां ते बच्चे बड़े खुश होंदे मम्मा तुस गै रुट्टी शैल बनांदे ओ तुं'दी रुट्टी दा सानूं मजा औंदा ऐ ते शैल अपने जेह्ड़े साढ़े दोस्त आक्खा दे हे हां तूं अपनी मम्मी कोला रुट्टी बनोआई लेई आयां ते में उस्सी कदें किश पाइयै दिन्नी बनाइयै कदें किश बनाइयै दिन्नी चटनियां गै दिक्खो तुस हून में इक दिन बनाई ओह्दी नारियल दी चटनी नारियल दी चटनी बिच्च पूतना पाओ कुदै धनिया पाओ कुदै समझो प्याज पाओ बिच्च कि'न्ना पाई पूइयै बनाई फिरी में सारे आखन अहें बड़ी शैल फिर राई पाई उस्सी बिच्च तडका धूनी लाई सारे गी शैल करियै बनाई बनूइयै सारें खुश होइयै खाद्दी सारे आखन शैल इक दिन प्याज दी बनाओ कदें ओह्दे अनार दाने दी बनाओ समझो मेरी रसोई दा बड़ा चाऽ ऐ बड़े ते बन्नाने आं जेल्लै ते कदें मेरी जठानी ऐ कोल जठानी आखदी अज्ज में एकड़ी चीज बनानी ऐ तू एकड़ी बनाई लैएआं बन्नाने दोऐ इक दुई गी देई बी छोड़ने खाने खूने गी चीज समझो बनाइयै तेओह् बी आखदियां हां तूं बड़ी शैल रुट्टी बनानी ते रुट्टी दा मिगी बड़ा शौक घर कोई किश होई जा निक्का मुट्टा किश होऐ फंक्शन होऐ जां तेहार होऐ ते इ'यां लोक करदे कुसै गी आखना में निं कदें कुसै गी आखेआ में आपें गै जल्दी करी लैन्नी थोह्ड़ी सबेल करी लैन्नी सबेल्ला उट्ठियै सबेल्ला अपने बनाई लेई सारी चीज हून जि'यां जन्मदिन होई जंदा कुदै जां किश बी होई जंदा बच्चे दा कदें मिट्ठे बबरू बनाऽ कदें खमीरे बनाऽ सारा किश बन्नानी में ते शैल रुट्टी होंदी हून जि'यां घर पंत पुंत आई जान पूजना कराने गी ते ओह् आखदे असें मिट्ठे बबरू चढ़दे न इत्थै मिट्ठे बबरू बनाने फिर असें पूड़ियां बनानियां जेहड़ा बी किश समझो मनै बिच्च आए बनाई लैना ते हून साड़े लोह्ड़ी शोड़ी होंदी तेहार होंदे तेहारें उप्पर दिक्खो पूड़ियां बनानियां असें ओह् बी सारे समझो जठानी ने मिगी देई ओड़ने खमीरे में उ'नें गी देनियां पूड़ियां समझो अस इक दूई गी चीज बंड्डियै खन्नै ते उप्पर थल्लै रौह्न्ने ते शैल इक दूई गी चीज बी दिन्ने बनाने दा बड़ा चाऽ भला बनाचै चीज ते में देआं कुसै गी चार बनाने गाजर दा चार उ'नें आह्न्नो गाजरां समझो साफ करो कट्टो उ'नेंगी फिर उं'दे बिच्च किन्ना किश पौंदा ऐ मेथरे भुन्नो ते शैल चार पाना अम्बा दा चार मेरियां कुड़ियां आखदियां मम्मी तुं'दे चार दे बिना असेंगी कुसै दा मजा नेईं औंदा ऐ तुस चार शैल पांदे फिर में निम्बू दा चार पाया गरगल दा पाया कड़म दा पाया गोभी दा पाया में शैल चारें दा बी बड़ा चाऽ ते हून मेरियां भैनां ओह् बी आखदियां आखदियां तू चार पाइयै सानूं भेज्जी ओड़ेआं तूं चार शैल पान्नी होन्नी ऐं ते शैल समझो अपना कम्म करदे रेह् बल्लें बल्लें ते कन्नै होर मकाई मकूइयै खाने पीने दा बी कोई आई जा जिसलै ते ओह् आखदे भला हां एह्दी रुट्टी शैल होंदी ऐ एह् रुट्टी शैल बनांदी ऐ ते चलो होई जंदा करी कुरियै अपने घर असें हून बेह्डे़े बिच्च थोह्ड़ा जेहा बगीचा ऐ उत्थै बिच्च साग लाए दा उत्थूं चुनो उत्थूं चुनियै घर बनाना कदें चवा चोलें आह्ला साग बन्नाने खट्टा साग बन्नाने कदें कियां बनाने समझो आमले न आमले दा में चार बनाया आवलें दा मरब्बा बनाया ते समझो हर इक चीज दा मिगी शौंक बड़ा ऐ रुट्टी दा शौंक ऐ आखनी अग्गें पिच्छे छोटे होंदे गै मिगी निक्के होंदे गै मिगी बड़ा चाऽ हा भला में बनांऽ बनांऽ ते अपने रुट्टी दा में कदें कुसै गी निं हून में अपने प्योकै जन्नी ना पिच्छे ते ओ बी मिगी आखदे भला घर कोई फंक्शन होऐ ते नेईं तूं बनांऽ आलू तू बड़े शैल बनानी ऐं तेरे आलू बड़े शैल होंदे बने दे ते तू गै बना आलू च केह् पाना समझो आलू इक बनान लग्गो बिच्च में देहीं आह्ले बन्नानी बिच्च थोह्ड़ा अदरक पान्नी ओह्दे बिच्च थोह्ड़ा थोम पान्नी देहीं दूहीं पाइयै ते शैल होंदे कदें कदें बच्चे आखदे नेईं हून इमली आह्ले खाने ते इमली आह्ले बन्नानी समझो उ'नेंगी बक्खरी बक्खरियें चीजें इ'यां सुआद उ'नेंगी पता साढ़ी मम्मी शैल बनाई लैंदी ऐ उ'नें बी जेह्ड़ा किश मन करै ते उ'ऐ उ'नें आखना हां भला मम्मी इ'यां बनाओ ते असे इ'यां करियै खानी असें एह्कड़ी चीज खानी ते फिर में ओइयौ ओइयौ उ'नेंगी बनाई बनाइयै दिन्नी ते ओह् मनै बिच्च चाऽ बी है भला में बनानी अपने बच्चे आस्तै शौंकें शौंकें बनाने पौंदी अपने बच्चे जि'यां जि'यां आखन ते में बन्नानी फ्ही समझो चाऽ बी है बच्चे बी आखदे भला मम्मी तुस शैल रुट्टी बनांदे हून मेरे घर आह्ले न उ'नेंगी चाह् बड़ी पसंद ऐ चाह् दिक्खो हां चाह् एह् थोड़े ऐ भला छड़े चाह् बनानी चाह् च बी लौंग ओह् पाओ लाच्ची पाओ कदें कुदै किश पाओ लौंग आह्ली केईं पींदे अदरक आह्ली पींदे ते मेरे घर आह्ले गी चाह् बड़ी पसंद ऐ ते ओह् आखदे कि मी अग्गें पिच्छे चाही दा मजा निं औंदा गौ रक्खी दी जि'यां ते गौ दा दुद्ध दद्ध दुद्धै कन्नै में किन्ना किश बनाई लैन्नी रस मलाई बन्नाने अस कदें में दुद्ध आह्ली खीर बनाई लैन्नी कदें दुद्धै आह्ला अस ओह् बनाई लैन्ने केह् नां लैंदे न कद्दू कद्दू मिट्ठा कद्दू बनाना ते देहीं जमाना फिर छोलो उस्सी इ'यां करो जो घर अपने में रसोई दा कम्म शैल घ्यो में जि'यां दुद्ध ऐ दुद्ध कन्नै अस इ'यां उप्परों उप्परों मलाई चुक्की लैन्नी मलाई चुक्कियै फिर में किट्ठी करनी कट्ठी करियै छोलियै फिर ओह्दा में घ्यो बी घरा दा बनाना समझो अपना करियै घार दा होई जंदा सारा किश खाने आहला बी ते अपना बनाने दा बी चाऽ ते फिर करने दा बा चाऽ कम्म करी लेआ अपने ते गौ रक्खी दी समझो उस्सी पाले दा ते ओह् दुद्ध ते दिंदी ऐ इक दुद्धै कन्नै किन्ना किश बनी जंदा कदें उं'दे कन्नै पनीर बनाओ कदें उं'दे कन्नै देहीं बनाओ अपने बच्चें गी बी घरा दा होई जंदा कन्नै अपनियां चीजां बनी जंदिया दुद्धै कन्ने बी ते रसोई दा मिगी समझो रुट्टी राट्टी बनाने दा बड़ा चाऽ ऐ जेल्लै दम्म आलू बनाओ दम्म आलू बड़े शैल होंदे न ते राजमाह् बनाने बच्चे आखदे अम्बल मम्मी तुस बड़ा शैल बनांदियां अम्बल बन्नानी ते बच्चे ओह् बी बड़े खुश होंदे मम्मा दा अम्बल बड़ा शैल होंदा अम्बल च इम्बली पानी मेथरे भुन्नो सैलियां मरचां पानिया शैल बिच्च पूरी पूरी इ'यां साबती साबतियां ते शैल समझो होना चाहिदा सुआद